ہمارے ادھر تو سب سے زیادہ پاجامہ کرتا سوٹ شلوار پینٹ کرتی چلتا ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وہ پہننا پسند ہے اس لیے ہمارے ادھر سب سے زیادہ وہی چلتا ہے اور ہمارے ادھر تو لڑکیاں بھی سلائی کا کام کرتی ہے میری بہن بھی کرتی ہے سلائی کا کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اسے کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھا مسین ہوگا تو ہم جلدی سے جلدی کر لیں گے مسین بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں چھوٹی مسین ہوتے ہیں بڑی مسین ہوتے ہیں چھوٹی مسین سے جلدی کپڑا سلائی نہیں ہوتی ہے لیکن بڑی مسین سے تو جلدی ہو جاتی ہے اب تو الیکٹرک مسین آ گیا ہے جسے بٹن چبتے ہی کپڑا سلائی جلدی ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے اس سے ہمیں ٹائم کم لگتا ہے کپڑا سلنا چاہیے اور خود بھی سیکھنا چاہیے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ہیم اگر کپڑے میں ہیم کرنا ہو تو چھوٹا سوئی سے کریں گے تو جلدی ہو جائے گا کپڑا ہیم کیا ہوا بھی بہت اچھا لگتا ہے کپڑا میرے ادھر تو زیادہ سے زیادہ پینٹ کرتی سوٹ شلوار ہی چلتا ہے سیا جاتا ہے میرے ادھر کی سب سیتی ہے مجھے پسند بھی ہے سینا میں بھی سیکھتی ہوں مجھے بھی پسند ہے سینا